हेल ओह अटुल नोंथांनि गारिया दङ ना गैया ओह आंहा दोनै मोनायावहाय मोनसे ट्रेन हमथारनांगौ बे ट्रेनखौ आं हमनो थाखाय ओह नोंथांनि गारिखौ खबर लोनो फन खालामबाय मोनो होनब्ला आंहा ट्रेनखौ हमथारनांगौआ बुहुत इमारजिनसि दा ओंखायनो ओह रोंङिआसिम थांनो थाखाय आं नोंथांनि गारिखौ कल खालामनाय जादों दा नोंथाङा आंजों थांनो हागोन ना हाया